हेलो नमस्ते सर मैं अंजलि साहू बात कर रही थी और मेरी दादी जी को डायबिटीज की समस्या थी हम आपकी क्लीनिक पर आए थे दो से तीन दिन पहले हाँ सर वह उनको डायबिटीज की समस्या थी और अभी क्या हो रहा है कि उनकी जो डायबिटीज लेवल है वह कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है तो हम ऐसा क्या करें सर जिससे कि उनकी वह डायबिटीज कंट्रोल में हो जाए हाँ हाँ हमने सर हम तो टाइम तो टाइम देना चाह रहे हैं पर क्या होता है कि वह जो दवाई होती है वह उनको कड़वी लगती है या फिर उनका खाने का मन नहीं करता है तो वह दवाई को खा नहीं लेती है हम उनको कितना ही कुछ बोलें वह दवाई को खाना पसंद नहीं करती हैं इसके अलावा आपने जो जो पहरेज़ बताई थी कि यह न खाईए वह न खाईए पर वो सारी चीजों को खाती हैं तो हम क्या करें ऐसे में सर हाँ सर हाँ सर वह तो हम सर वह तो हम समझते हैं आपकी बात पर वह नहीं सुनती हमारी बात यस सर लेकिन वह क्या बोलते हैं आपका क्लिनिक कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहेगा अच्छा सर और सर अभी हमने उनको दो दिन पहले ही दिखाया था तो उनकी को परामर्श फीस होती है वह दोबारा तो नहीं लगेगी ना हाँ ठीक है सर ठीक है ठीक है हम कल आते हैं ठीक ठीक